جی ہم نے آگ چولہا پر پکایا ہے یہ گیس انڈکشن سے ایسے مختلف ہوتا ہے کہ آگ چولہا پر دھواں نکلتا ہے جس سے گھر کی دیواریں کالی پڑ جاتی ہیں اور انسان جب اس پہ کھانا پکاتا ہے تو اسے دھواں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے وہ پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے اور کھانسی جیسی چیزیں اس کو آنے لگتی ہیں آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں بسا اوقات جب کہ انڈکشن میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس میں دھواں نکلے اس میں دھواں کی آلودگی بالکل بھی نہیں ہوتی ہے